राजस्थान में अगर सांस्कृतिक चीजों की बात की जाए तो यहाँ पे जो औरतें होती है वो पोशाक पहन के रहती है घूँघट ढ़कती अपने बड़ों के आगे ढालउतार जैसे कंगन औरतें पहनती है तो ढालउतार पहनती है बात की जाए बीज बाबा के बीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनाई जाती है बाबा बीज जब भी आती है लोग अपने घर में जोत पढ़ते है जोत का जो फेस्टिवल है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है जैसे कि जोत रामदेवरा के मंदिर शाम के टाइम पे सभी लोग पढ़ते हैं चाँद की पूजा करते हैं उसके बाद में जो औरतें होती है जो फास्ट रख रखी होती है बीज मनाई जाती है यहाँ पर बाबा की और यहाँ पे गणगौर होता है वो मनाया जाता है गणगौर बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है जैसे कि जब अंधेरा होता है मतलब की जो गणगौर की यात्रा निकाली जाती है वो बहुत ही धूम धाम से निकाली जाती है वो सबसे छुपा कर निकाली जाती है किले से ये यात्रा निकलती है सिटी के अंदर घूमती है और वापस से फिर जो हमारी गणगौर होती है उसको पूजा करके वापस फोर्ट का जो मंदिर हो उसमें रख दिया जाता है जो गणगौर है वो पूरी चांदी की बनी हुई होती है इस दिन गणगौर सेलिब्रेट करते टाइम जितने भी लेडिज़ होती हैं राज्य मतलब जोधपुर की वो सब व्रत करती हैं धूम धाम से मनाती है सुंदर तैयार होती है और अगले दिन अपना फास्ट खोलती है उसके बाद में अगर देखा जाए तो हाँ गणगौर कि एक स्वांग रचती है अलग अलग नाटक रैलियाँ निकाली जाती हैं यहाँ पे बहुत सारे रीज़न में बहुत सारे लोग अलग अलग बने होते है जैसे कुछ गणगौर होते गणगौर तो निकलती निकलती है गणगौर के अलावा बहुत सारी झाँकियाँ निकाली जाती हैं यहाँ पे जो यहाँ का जो डांस है घूमर वो फोक डांस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है घूमर हो गया कालबेलिया हो गया और ये गानें भी ऐसे नहीं कि डी जे में या किसी और ऑलट्यून्स में बजा दिए जाएँ ये वाले जो गाने होते हैं ये गायक कलाकार खुद बैठ कर गाना गाते हैं वो गाना गा के अपने सांस्कृतिक को बताते हैं और उसके ऊपर अपने अपने स्टेप्स होते हैं